तिलेश्वर मन्दिर जे यऽ सुपौलके जे उल्लेखनीय स्थल यऽ सुपौल गाँवके तिलेश्वर बाबा जे यऽ ओ अङ्कुरित बाबा छथिन कियाकि ओ अपने आप भेलखिन हँ अय जगहपर एतेक सुन्दर जगह यऽ चारो बगलसँ अहाँके घेरल यऽ एकदम रेलिंग देल यऽ हुनकर पोखैरो सब बहुत बढ़िआँ यऽ देखैयोमे बहुत नीक लागै छथिन हुनकर आसपास सब जे यऽ तिलेश्वर बबाके बहुत लोग सावनमे पूजा करै यऽ ओ सोम सोमके अपना सब पूजा करै छलहुँ जाके आओर रातिके अहाँके शृङ्गार होइत छलै तिलेश्वर बबाके बहुत अहाँके माइने छै कियाकि अपने आप हुनका मनमे जे रहै छै आदमी जे भी मनमे लए के जाइ छलै तऽ हुनका ओ पूरा कऽ दय छथिन कियाकि अङ्कुरित भेलखिन हँ अपने आप भेलखिन हँ हुनका जे मनमे होइ छै उ पूरा कैइए दय छथिन हुनका यदि पता चलै छनि बबा बहुत बढ़िआँ छथिन हुनका आसपासमे एकदम नाम चलै छै कते लोक कते दूरके आबै छलै जे तिलेश्वर बबाके अहाँके जल चढ़बै लए अहाँके जेना देवघरसँ आबै छलै सावनमे की ओनेहियो जे भी आबैत छलै अहाँके जेना रवि रविके बहुत भीड़ रहैत छलै किया तऽ अङ्कुरित भेलखिन हँ एकदम भयङ्कर भीड़ रहै छथि सावनमे तऽ जगह नहि रहैत छैथ एते भीड़ भए जाइ छलै हुनकर मनमे जे भी रहै छनि ओ सब जाइ छलैए जे हमरा सबके बढ़ियाँ यैह ठीक यऽ तिलेश्वर बबा जेना देवघर यऽ बोल वासुकि बबा सब यऽ ओहिना अहाँके तिलहेशर बबा यऽ हमरा सबके पास पड़ैए सुतपुर के ओ सब ठीक लगैए एकदम बाबा जाहिया अहाँके जे भी मनमे रहैए ने ओ तुरत पूरा भए जाइए